दा जोंनि बर' हारियाव गोबां मोजां मोजां हि जोम दायो गामसा आर'नाइ फालि आङो बिदि दानाय लुनायखौ माने एसेबां रोंजोबा खनसे बा खननै खनथामफोरल'सो आङो सोलोंहांदोंमोन एसेबां माने मोजां रोङा जोंनि जोंनि बर' हारियाव गोबां रं बिरंनि आगर रं बिरंनि रं बिरं कालारनि दख'ना गामसा आर'नाइ बेफोरखौ दायो गोबां गोबां रोखोमनि आगर होनानै समायना बेरखांहोयो आं आङो एसेबां माने कमप्लिटलि रोङा रोङा

दानानै आर'नाइ बा दख'ना जोंनियाव नाम थायो नामआनो दख'ना थावसि बा

नामफोरखौबो एसेबां गोसोआव गैजोबा